हैलो हैलो मां हिते घुमण आई आहियां मां पंजाब मां आई आहियां हे जूनागढ़ में कहिड़ा केड़ा कहिड़ा में इहे मल्हाया वेंदा आहिनि सुठी रीत सां तव्हां उनजे बारे में कुझु चवंदव मां पंजाब खां हिते आई आहियां जूनागढ़ में कविता हीरानी आहे मुंहिंजो नालो

हा हा

असांजे पंजाब में बि इहो ई त्योहार नए सां मनाइ वेंदो आ असां सुबूह खां वठी ढाबे ते चढ़ी पतंग उॾाइ वेंदा आहियूं फुट ते चढ़ी वेंदा आयूं हिते पतंग उॾाईंदे लाई लॾूं तिरन जा इहे खड़ी ऐं खईंदा आहियूं ऐं ॿियनि खे विराईंदा आहियूं असांजो बि इहो सुठो मल्हायो वेंदो आहे हिते ॿियो कहिड़ो त्योहारु शिवरात्रीअ यो ॿुधो हुन ए जे बारे में चओ मां ॿुधो आहे त शिवरात्रीअ में भंडारा लॻंदा आहिनि सभिनि डांस ॿांस ऐं सिंधी बि लॻाईंदा आहिनि भंडारो चोवीह कलाकु भंडारो चालू हूंदो आहे अखंड भंडारो पंज ॾींहं चालू हूंदो आहे त उन बारे में कुझु चवंदव हा मां ॿुधो आहे त जूनागढ़ में शिवरात्रीअ ॾींहुं रात जो वेॾी आहे कि पावन में वेॾी निकरंदी आहे हा अने जूनागढ़ में परिक्रमा बि थींदी आहे उन जे बारे में कुझु चवंदव कार्तक महीने जी ग्यारस खां वठी आहे इहा परिक्रमा चवंदा आहिनि त पंज ॾींहं हलंदी आ्हे हा

हा त इन चेट्र्री चंड्र बि इते सुठो मल्हायो वेंदो आहे मां ॿुधो आहे